असांजे इलाइक़े में नदियूं जीअं गंगा घाघरा सरियू गोमती त्रिवेणी आहिनि हिननि जो पाणी असांजे पीअण जे कम बि ईंदो आहे हिनजे अलावा असां हुन सां घर जा सॼा कमु जीअं कपिड़ा धोइण सिनानु पाणी करण खेती बाड़ी में किसान लोग बि उन्हनि खे यूस कंदा आहिनि ऐं हुन सां ई असांजे खेती ॿाड़ी में बरकत पैंदी आहे